हाँ लॉक डाउन में मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा हुआ है हमारे पढ़ाई करने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है हमें

खुद से भी कर लेते हैं और उसके बाद हम यूट्यूब पर बहुत सारे सर का वीडियो देखकर के हम अपना अच्छा एग्जाम दे पाते हैं जैसे कि एच टू एच स्टडी वाले सर उसके बाद बिहार पॉलिटेक्निक वाले सर उसके बाद है टेक्निकल टेक्निकल एक है वह वाले सर भी बहुत अच्छी पढ़ाई होते हैं यूट्यूब पर हमें अच्छे से समझा कर पढ़ाया जाता है

और खुद से भी करने का वह हम लोग खुद से भी कर लेते हैं इससे हमारे पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा सुविधा मिली है और हर एक जो भी जिस लाइन में हम जाना चाहते हैं उस लाइन का भी पढ़ाई कर सकते हैं हमें जो भी पढ़ने का मन करता है वह भी सर्च करके पढ़ लेते हैं इस वजह से बहुत ज़्यादा सुविधा हमें मिली है मोबाइल और लैपटॉप से लैपटॉप से जो भी हर एक चीज़ सीखने का हमें मौका मिलता है चाहे जो भी हमें सीखना हो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सीखना हो या फिर एग्रीकल्चर के लिए सीखना हो या फिर हमें क्या चीज़ में कैसे यूज़ करना है या फिर किस चीज़ से जो किस बीमारी में कौन सा मेडिसिन लेना है हर एक चीज़ हमें यूट्यूब से मिल जाता है गूगल से सर्च करने से हर एक चीज़ हमें मिल जाता बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमें फ़ोन का फ़ोन यूज़ करने से हम मतलब हर एक इंसान को कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो कोई भी चीज़ वह चीज़ हमें फ़ोन से हो जाता है अगर ज़्यादा बीमार है मेरा ऐसी बी पी बहुत ज़्यादा लो रहता लेकिन मैं यूट्यूब यूज़ करके अपना बीमारी ठीक कर ली हूँ उसके बाद में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट हूँ और मुझे पढ़ाई करने में कॉलेज से दिक्कत होता था मेरा तबियत हमेशा खराब रहता है मेरे बीमार होने के कारण घर पर ही रहती थी इस वजह से मैं ऑनलाइन क्लास करके और बहुत अच्छा एग्जाम भी मैं दी हूँ ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे समझ में आया और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी होती है और हमें फ्री में क्लास मिलता है ऑनलाइन क्लास में हमें फ्री में ही मिलता है कोई कोई सर का होता है जो कि हमें फीस लगता है नहीं तो हमें फ्री में ही मिल जाता है अगर हम कोचिंग जाएँ तो वहाँ हमें पेमेंट करना पड़ता है पर हम फ़ोन से फ्री में ही पढ़ाई कर सकते हैं वे हर एक गरीब के इंसान के लिए बहुत मतलब फ़ोन इतना ज़्यादा लाभदायक है कि जो बच्चे कोचिंग फ़ी नहीं दे सकते हैं वे फ्री में ही पढ़ाई कर सकते हैं इसे बहुत गरीब जैसे हम लोग जैसे इंसान को बहुत ज़्यादा इससे सुविधा मिलती है फ़ोन से इतना ज़्यादा हमें लाभ होता है कि जो बच्चे पढ़ नहीं पाते कहीं जा नहीं पाते हैं पढ़ने के लिए उनके लिए भी फ्री क्लासिस कर पाते हैं वे जिन्हें किसी चीज़ के बारे में पता न हो वे भी सर्च करके पता कर सकते हैं जिस बच्चा को अगर कोई भी सब्जेक्ट में डाउट हो वह भी सर्च करके पढ़ लिया जा सकता है हमें हर एक चीज़ कोई भी चीज़ के लिए हमें दिक्कत नहीं होती है ऑनलाइन क्लास करने में इतना ज़्यादा वह रहता है कि हमें फ्री में ही क्लास मिल जाता है डाटा का भी प्रॉब्लम हमें नहीं होता है और हर एक बच्चे उसे बच्चों के लिए इतना ज़्यादा फ़ोन ज़रूरी है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोन से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है उन लोगों को भी अगर हमें कोई भी जैसे खाना बनाने में हमें प्रॉब्लम हो हमें बनाने नहीं आता हो वह भी हम सर्च करके बनाना सीख सकते हैं अगर हमें घर का बिजली ठीक करना हो वह भी हमें नहीं आता हो वह भी हम सर्च करके ही सीख लेते हैं हमें फ्री में ही वह सब हर एक वीडियो मिल जाता है उससे बहुत कुछ सीखा जा सकता है फोन से जैसे कि हमें खेती करने में किस चीज़ कि आलू में कौन सा दवा डालना है क्या डालना है वह हर एक चीज़ हमें पता चलता है खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है जैसे पशु को क्या खिलाना जाए अगर हमारे जैसे गाय को कोई प्रॉब्लम हो गया तो वह भी हम सर्च कर सकते हैं उसके बारे में बताया जा सकता है कि उसके लिए क्या मेडिसिन दिया जाए वह ठीक उसे भी ठीक किया जा सकता है हमें हर एक जैसे हमें कोई बीमारी हो तो डॉक्टर्स भी वीडियो बना कर डालते हैं वह भी हमें फ्री में ही मिल जाता है उस वजह से हम कोई भी मेडिसिन देखा जाए उस पर जो बताता है वह भी खाकर के हम ठीक हो सकते हैं या फिर घरेलू उपचार भी दिया जा सकता है जैसे हमें दस्त हो तो उसमें भी दिया जाता है हमारे मनी प्रॉब्लम भी नहीं होता है इस वजह से और हम